हमरोसभके देश मे बहुत एहन भाषा छै जाहिमे एगो भाषा छै मैथली अच्छा लगैत छै अच्छा बोली वचन छै मैथिलीमे मैथिलीमे बात करयमे अच्छा प्रयोग अच्छा भाषा छै अच्छा लगैत छै एहिमे गालीके प्रयोग नहि छै ने ककरो बात करयके प्रयोगमे रेकारके धारा छै मैथिली भाषामे बहुत अच्छा भाषा छै मैथिली भाषा हमसभके बहुत कप्रमिक्स भाषा छै